میں جس پازیٹیو ریویو کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہے کہ ناول ریڈ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو ناول پڑھنے سے بہت ساری چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے پہلی بات آپ مطلب جس زبان میں آپ ناول کو پڑھتے ہیں ریڈ کرتے ہیں اس زبان پر آپ کو اچھی خاصی مہارت حاصل ہو جاتی ہے اس زبان پر آپ کو عبور حاصل ہوتا ہے اس کے جو قواعد ہیں اس کے جو الفاظ معانی ہیں اور اسی طرح سے اس کی جو تراکیب ہیں ان کا جو اسلوب اور انداز ہے کہ مطلب کہ وہاں کے اہل زبان کس طرح سے اپنی باتوں کو رکھتے ہیں کون کون سے محاورے یوز کرتے ہیں کون کون سے اصطلاحات یوز کرتے ہیں یا ان کی کیا سوچ ہوتی ہے ان کی کیا فکر ہوتی ہے وہ معاشرے کو کیسے مطلب لوگوں کے سامنے اپنے جذبات کو اپنے احساسات کو اپنے کلچر کو اپنے مذہب کو اپنے ریت و رواج کو اپنے معاشرے کو اس میں کس طرح سے بیان کرتے ہیں مطلب کہ ناول جو ہے ان کے معاشرے کی پوری پوری عکاسی ہوتی ہے یعنی وہ کس طرح سے بولتے ہیں کس طرح سے پہنتے ہیں کس طرح سے لوگوں سے ملتے ہیں ان کے اندر کس طرح کی جذبات ہیں اور ان کے معاشرے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کا جو ہے ناول احاطہ کرتی ہے تو اس سے ہمیں ان کے کلچر کا ان کی زبان کا ان کی تہذیب کا اور ان کے بارے میں ہمیں مکمل جانکاری ہو جاتی ہے اسی طرح سے ناول جو ہے آپ کو اور آپ کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں ابھارتی ہے آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کی بڑھاتی ہے آپ کی ذہن کو وسیع کرتی ہے اور آپ کو مطلب ایک آپ کے اندر خود ایک رائٹر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ خود سوچتے ہیں کہ اگر یہ لکھ سکتا ہے تو میں بھی اس طرح سے لکھ سکتا ہوں اس طرح کی سوچ پیدا کر دیتا ہے یعنی آپ کو ایک قابل انسان بنا دیتا ہے اور آپ اس طرح سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں ناول کے اس طرح سے بہت سارے فائدے ہیں ان میں سے کچھ فائدے یہ بھی ہیں